पैह्ली चीज़ में इक क्रीम लैत्ती ही ओह्दा नांऽ ते मिगी चेता नेईं ऐ पर ओह् क्रीम बड़ी अच्छी ओह्दे कन्नै केह् होएआ कि में धुप्पै फिरी फिरी फिरी मेरा रंग जेह्ड़ा हा काला मस्स होई गेदा हा ते ओह् जेह्ड़ी में क्रीम लैती अपनी जिंदगी बिच्च में ते इ'यां क्रीमां लाना पसंद नी करदी पर दकानदार ने मिगी ओह् क्रीम दित्ती कि एह् थोह्ड़े दिन लाओ तुस सवेरै शामी मूंह धोइयै तुसें लानी ते में मिगी ते भरोसा बी नी होंदा एह् नेही चीज़ें उप्पर फर उ'नें आखेआ कि नेईं तूं मेरी गरैंटी ऐ तूं इक बारी इसी लै ते चैक कर लाइयै दिक्ख कि एह्दे कन्नै किश फर्क पौंदा कि नेईं पौंदा ते तुसें पचा स्कूल कालेज़ जाना होऐ ते रंग ते धुप्पै काला पौंदा गै ते इ'यां बी जेह्ड़ी चमड़ी ऐ ओह् जली जंदी धुप्पै कन्नै अज्जकल धुप्प इन्नी तेज़ होंदी ऐ ते ओह् क्रीम जैल्लू में मिगी ते भरोसा नेईं हा पर ओह् क्रीम जैल्लू में लाई ते में दिक्खेआ कि उसी लाइयै में जांचेआ जैल्लू में मिगी ते सत्त अट्ठ दिन बिच्च मिगी अपने मूंह् पर जेह्ड़ा फर्क लब्भेआ ओह्दे कन्नै मिगी कोई खास कोई दाने साने बी नी निकले मतलब मेरी चमड़ी आस्तै ओह् क्रीम बिलकुल स्हेई ही होर मेरी जिंदगी पैह्ले प्रोडक्ट ओह् हा ते ओह् मिगी जेह्ड़ा सारें हा शैल लग्गेआ हा